جی بچپن میں پہلے تو بہت زیادہ ذرائع نہیں تھے سفر کرنے کے تو اس وقت جب ہم لوگ سفر کرتے تھے تو ہمارا تعلق گاؤں سے ہے تو وہاں گھوڑا گاڑی پر سواری کرتے تھے اور وہ جو قریب کے جو سیاحتی مقام ہیں وہیں پر جایا کرتے تھے عام طور پر ہمارے یہاں لوگ وہی کرتے تھے کہ تانگے پر یا گھوڑا گاڑی پر سفر کرتے تھے اس کے بعد جوں جیپ آ گئی تو پھر ہم لوگ اس پہ سفر کرنے لگے اور اس کے بعد جب جیپ کا بھی دور ختم ہو گیا تو اب ماروتی کار ای رکشا اب تو بہت سارے ذریعے آ گئے ہیں جس سے ہم لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی جو ہے گھومنے کا شوق تھا اور اس سلسلے میں ہم دور دراز بھی جایا کرتے تھے اپنے جو تاریخی مقامات ہی کو زیادہ تر ہم دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے جو کہ ہمارے گھر سے قریب بھی تھا اور ہم بہت آسانی کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے تھے